अऽ हम जे मच्छरसँ बचावके लेल सभसँ पहिले जे चाही जे अपन घर आङ्गन सर सफाइ बहुत बढ़िआँसँ करी बढ़िआँ सँ सऽर सफाइ कयलाके कर कयलासँ घर कपड़ा लत्ता जे भी छै घरमे सभ अहाँ ठीक ढङ्गसँ सऽर सफाइ रखबै तऽ ओइसँ मच्छरके लगबाक कनि कम रहतै दोसर नम्बर हमरा ओइसँ बचेबाक लेल हमरा जहाँ नाला भेलै नालाके सफाइ करैके चाही नालामे अहाँके छिड़काव अहाँके दबाइ दियौ नहि दबाइ भेटैए तऽ मिट्टीये तेल अहाँ नालामे दए दियौ जे मच्छर जे छै मरि जायत ओइपर मच्छर अण्डा नहि देतै ओइसँ मच्छरके बीमारी मच्छर कम फैलत मच्छरके बीमारी कम फैलत ओकरा अहाँके जेना अहाँके ओकर ओकर जे छै दबाइ जे छै से ओते तऽ हमरा नहि बुझल यऽ जे कोन कोन दबाइ देल जेतै लेकिन मुख्य बात बुझै छियै जे ओकर सौर सफाइ जे छै से बहुत ढङ्ग सँ करी आओर रोड सड़क कि कहै छै पानि गन्दा पानि नहि खाउ अपना अपन सुरक्षा जेना भेल घरमे अहाँ मसहरी लगै कऽ सूति मच्छर कऽ अहाँक कि कहै छै जे अगरबत्ती जे छै मच्छरवला से से जलाबी ओइकऽ बाद छै जे अहाँके मच्छरदानी रातिमे जे उठै छी तऽ ताहिमे अहाँके चाही जे ओ मच्छर जे नहि घुसै तैके लेल मच्छरदानीके सही ढङ्गसँ अहाँके लगेबाक कोशिश करी आओर जखन निकली मच्छर कऽ रातिमे जे निकली अगर तऽ ओइमे मच्छर नहि घुसै तै कऽ लेल आबिकऽ फेर पुनः ओकरा मच्छरदानीके मतलब झाड़ि दी झाड़लाक बाद फेर ओइमे आराम करी लेकिन मुख्य जे बात भेल जे अहाँके ओकरा जे मच्छरके बचावके लेल भेल जे अहाँ घरमे अहाँके छिड़काव कराबी रोडपर से घरके छिड़काव कराबी अपना बार बगलमे गन्दा नहि रहै गन्दा पानि नहि रहै जङ्गल नहि रहै अइ सभसँ जे कि हैत अहाँके मच्छरके बचाव हैत बीमारीसँ दूर रहब